हां जी कु'नें लैते कुत्थां बोल्ला दे तुस सेव खराब निकले दे ओह् नेईं मैड़म जी तुसें ई कोई गलती लग्गी दी होनी ऐ कोई इक्क अद्धा सेव होना खराब बिच नेईं नेईं ऐसा निं होई सकदा असें माल ते बड़ा प्योर होंदा रक्खे दा स्हेई माल होंदा रक्खे दा ओह् चार दिन अंदर रक्खियै भी तुस बापस देओ ते सड़ी गै जाने इन्ने चिर अगर खराब हे ते उसलै बापस लेइयै आई जाना हा अच्छा कोई निं देई जायो बापस होर पाई देगे तुसें ई ठीक ऐ